नमस्ते मेम खाना नहीं खा रहा तो आप ने जो मतलब कितने दिनों का आप का डॉग डॉग कितने दिनों का है मतलब ऐज क्या है उसकी आपने कुछ इंजेक्सन वगैरह लगाया उसके अच्छा तो जो वो पेट की कीड़ों की दवाई आती है वो दिलाई थी आप ने हाँ तो मेम ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐज छोटी है ना उसकी तो वो पेट में आ कीड़े हो जाते हैं ना उस वजह से भी क्या है ज़्यादातर पैट खाना नहीं खा पाते आप एक बार ऐसे ट्राय करना कि पैट की जो डीमोटिंग होती है उसकी वो पेट के कीड़ों की दवाई आती है पर वो दिला के ट्राय करिए आप उसे उससे ठीक होता है तो देखिये आप खाने पीने का तो मेम अभी ऐज छोटी है वैसे क्या खिलाते हो अभी आप उसे हाँ ये सब से बेस्ट है क्योंकि छाछ से क्या है जो ये छोटे वाले डॉग होते हैं छोटे क्या अडल्ट वगैरह सब होते हैं उनमें पेट में कीड़े नहीं होते छाछ से तो ये ठीक रहेगा छाछ फ़िर आप दीजिए छाछ दही इसके अलावा क्या है कौन सी ब्रीड बताइ आप ने आप के डॉग की हाँ तो एक काम करना मेम आप उसे दूध अगर जितना हो सके उसे ना के बराबर देना क्योंकि दूध से पेट में कीड़े होते हैं तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है क्योंकि जो अपने स्ट्रीट डॉग होते हैं वो तो क्या है वो हज़म कर जाते हैं लेकिन जो ये ब्रीड वाले डॉग होते हैं उनको दूध क्या है हज़म नहीं हो पाता इस वजह से तो मेम अगर आप के बाहर कुछ मतलब अबाउट जैसे गार्डन की तरह कुछ है क्या हाँ तो आप एक काम करें उसे एक बार थोड़ा बाहर घूमा के लेके आएं क्योंकि मतलब ऐक्टिविटी होती है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी उससे भी क्या है अंदर एक वो भी हो जाता है मेंटली के अंदर ही अंदर रहता है ना तो उस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है इस वजह से नही खा पाता जाँच वगैरह तो अभी छः मंथ का हैं मेम जाँच वगैरह तो क्या करें उसकी दूसरी छोटी कोई मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह लेकिन वो भी देखने के बाद भी दे पाएंगे ऐसे नहीं दे सकते ना मेम अभी तो क्या है थोड़ा बीज़ी हूँ अभी किसी को और ट्रीटमेंट चल रहा है फ़ोन उठाने का टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिला है हाँ हाँ बिलकुल आप बस एक काम कीजियेगा उसे एक बार आप बाहर जैसे आप मैंने बताया गार्डन में लेके जाइये जो वो होता है ना गार्डन में लोन वगैरह लगी होती है हाँ बगीचे में अगर वो अगर वहाँ घूमेगा वो जो लोन होती है अगर उसको खाएगा ना वो उससे क्या है पेट की कीड़े नही होते इन के सब से बड़ी बात ये होती है कि बड़े बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हो नहीं पाता है ऐसे नहीं हो पाता लोन खाता है तो उस से दिक्कत होती है लेकिन उस से क्या है इनका पेट साफ होता है डॉग का अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है खाना तो खा लेगा वो आप ये छाछ वगैरह इसे मतलब बिस्किट वगैरह खिलाइए इसे थोड़ा जितना हल्का हो सके उतना हल्का खाना खिलाने की कोशिश कीजिये इसे ओके ओके मेम ठीक